बैंक से कोई भी व्यक्ति यदि लोन लेता है या मैं भी लोन लिया हूँ तो खास कर के और लोग की बात तो छोड़िए मैं अपने हक में कहूँगा कि मैं के सी सी योजना के तहत किसान कार्यक्रम करने के लिए खेती करने के लिए लोन लिया था हमारे साथ तीन चार व्यक्ति और लिए थे तो मैं एक योजना बनाया कि बैंक का जो रेसियो है जो जिस रेसियो के अनुसार हमारा बैंक में भुगतान करना पड़ता है ब्याज मिलता है हम लोग को देने के कारण पैसा यदि हम ब्याज के रूप में नहीं देते हैं तो हमें कौन देगा तो सबसे पहले जितना पैसा हम लेते हैं तो प्रयास करने करें कि हम अपने समय से उसको भुगतान करें भुगतान करने से क्या होगा कि हमारा भी आसान रहेगा और मासिक भुगतान किया जाएगा मात्र कहीं कहीं पर बैंक के वाय सी कहती है कि यह दो सीजन के लिए ही मिलता है तो दो सीजन के लिए जो मिलने वाला ऋण है एक साल में दो बार तो अगले महीने में जभी बढ़ियाँ ढंग से खेती करें खेती करके कौन सा खेती हम करें जैसे जो कॉस्टली खेती करें जो समय के अनुसार अच्छा मुनाफ़ा मिल सके और बैंक को भी हम समय से भुगतान करें तो इससे बैंक में भी हमारा साथ रहेगा और एक सब जैसे गाय भैंसी खरीदना हो तो गाय खरीद कर के छोड़ देने से अच्छा नहीं होगा बल्कि उसको उस पर तत्परता रहनी चाहिए और उसको समय से मेहनत करके और अपने समय के अनुसार साथ घर हैं परिवार हैं बच्चे हैं सबको उसका अनुभव करा कर के सभी आदमी एक काम को करेंगे कई काम बढ़ जाएगा तो हम निश्चित रूप से बैंक का भी भुगतान हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग भी काफ़ी पैसा वाले हो जाएंगे और निश्चित रूप से मैं ऐसा किया भी हूँ कि आज मेरे पास जो बीस हज़ार के जो लोन लिया था उसे खेती किया है जिसमें मैंने गोभी बैगन और टमाटर तो हमसे तीन सौ से लेकर के ग्यारह सौ उन्नीस सौ बाईस सौ और लास्ट में जब मैंने बंदा को गोभी का खेती किया तो उससे आठ से हज़ार रुपैया प्रति महिना मेरा मैंने पूर्ण प्रति महिना नहीं मैंने एक बार जाते थे पेसे रखने के लिए आठ हज़ार बल्कि टोटल पाँच कट्ठे में नवासी हज़ार का बन बंदा हुआ फिर जाकर फूल गोभी हुआ बैगन हुआ एक से डेढ़ लाख इनकम हुई बीस हज़ार का ब्याज कितना लगा मात्र सात साढ़े सात सौ रुपैया देना पड़ा और शेष हमारे खाते में आई फिर हमने बैंक को भी कुछ पैसा वापस कर दिया फिर मेरे पास तो बैंक का ऋण भी नहीं रहा फिर ज़्यादे रुपए की आवश्यकता हुई जगह बग़ल में एक ज़मीन मैंने गिर गिरवी रखने के लिए कुछ साथियों ने कहा तो मैंने भी लिया फिर गए किसी से मिल से लिए पैसा लिए उसमें खेती किए कुछ मेरे पास अपना भी पैसा था इस प्रकार से मेरा जीवन सफल हुआ और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी भी अपने मेहनत को आगे बढ़ाने तो उनका जीवन भी सफलित बहुत होगा इन्ही बातों के साथ मैं विराम करता हूँ